دہلی میں مختلف مذہب کے لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور کہیں بھی اختلاف نہیں ہوتا سب کو ایک ہی طرح کے حقوق فراہم ہوتے ہیں ان سب کو حاصل کرنے میں حکومت کا رول ہوتا ہے